آپ کو کون سا گیم پسند ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں کچھ بتائیے مجھے بہت سارے گیم کھیلنا پسند ہے جیسے باسکٹ بال بیٹمنٹن والی بال تھرو بال یہ سارے گیم کھیلنا اچھا لگتا ہے مجھے لیکن سب سے زیادہ باسکٹ بال اچھا لگتا ہے باسکٹ بال کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ باسکٹ بال میں دو ٹیم ہوتی ہیں ہر ایک ٹیم میں پانچ پانچ ممبرز ہوتے ہیں اس کی رولز باسکٹ بال کے یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی کے اوپر بیکیڈ بیک نہیں کرنا ڈبل ڈربلنگ نہیں کرنی کسی کو رو دھکا نہیں مارنا ڈرف پلے نہیں کرنا اور کسی کو ابیوز نہیں کرنا گیم کے بیچ میں اور کسی کو دھکا نہیں مارنا بال ڈبل ڈربلنگ نہیں کرنی اس کے علاوہ والی وال کے اندر والی وال کے رولس یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر آٹھ آٹھ لوگ ہوتے ہیں ایک سائیڈ پر آپ کو بال آؤٹ آف آؤٹ نہیں باہر نہیں پھینکنی باسکٹ بال میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بال اگر باہر چلی جائے تو پھر سروس کرنی ہوتی ہے بیٹمنٹن میں بھی یہی ہوتا ہے اور کالج سے میں ٹورنامنٹ میں بھی جا چکی ہوں بہت سارے جس کے اندر میں الگ الگ کالج کے بچوں کے ساتھ میچیز کرتی ہوں جس کے اندر بہت گفٹ بھی ملتے ہیں جو جو جیتے ہیں دو دو اسٹوڈینٹس دو دو ہوتے ہیں ان کو گفٹ بھی ملتے ہیں اور ٹیم ٹیم کے کوچ جو ہوتے ہیں وہ شاباشی بھی دیتے ہیں آپ اگر اچھا کرتے ہیں آپ کو واں ٹورنامنٹس والوں کی طرف سے جو ارگنائز کرتے ہیں وہاں سے گفٹس ملتے ہیں پرائزیز ملتے ہیں اور جو کالج میں پریکٹس ہوتی ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں کوچیز کے آپ کو کیسے کرنے چاہیں نئے نئے طرح کے چیزیں بتاتے ہیں پریکٹس کرنے کر میں پریکٹس کر کے بھی جاتے ہیں اور بہت چیزیں کرتے ہیں بیڈمنٹن میں یہی ہوتا ہے کہ اب کسی کو ہارٹ نہ کرو آرام سے کھیلو تھوڑا سا مائنڈ سے کھیلنا چاہیے ایسے انڈور گیمز بھی ہوتے ہیں جیسے کیرم کیرم میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیسے کھیل رہے ہو آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے پہلے سے ہی کہ آپ کو کیا کرنا ہے باقی گیم میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اوپوننٹ وہ کیسے دیکھنا ہے آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ مطلب آپ کے پاس اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ کتنا اس کو اپنے آپ کو اور اچھا کر سکتے ہو اوپوننٹس زیادہ اچھا دکھانے کے لیے اور اچھا کھیلنے کے لیے